सीतामढ़ीमे मनाइल जाइवला पर्ब छठ दीपावली होली मकर सक्रान्ति विश्वकर्मा पूजा सरस्वती पूजा जन्माष्टमी गणेश चतुर्थी ई सब मुख्य पर्व छै होलीमे रङ्ग गुलाल उ उड़ाके पूआ पूरी पकाके खाके माँस मछलीके साथ मनायल जाइ छै उ ओकरा बाद जन्माष्टमी भी मनायल जाइ छै छओ दिनके छठिहार मनायल जाइ छै ओइमे मेला लगै छै दुर्गा पूजा बहुत धूमधामसँ मनायल जाइ छै बेल नौतल कैल जाइ छै दस दिनके पर्व होइ छै अइमे सप्तमीसँ दशमी तक धूमधामसँ मेला लगै छै जाहिमे दूर दूरसँ लोक देखै के लेल अबै छै ओइमे नाटक होइ छै नाच भी होइ छै दीपावली दीप जलाके मनायल जाइ छै जाहिमे लाखो हजारो दीप जगमग कयल जाइ छै छठ पूजामे टिकिया कसार केला सब लायल जाइ छै उगल सूरज के अर्घ देल जाइ छै ओकरा बाद कल होके पारण मनाबैके साथ छठ पूजाके समाप्ति कयल जाइ छै ओकरा बाद मकर सक्रान्ति मे तिलके लाइ जनेराके लाइ मुरहीके लाइ चूड़ाके लाइ आओरो अनेक तरहके लाइ बनायल जाइ छै चूड़ा दही खायल जाइ छै ई सब कऽ के मकर सक्रान्ति मनायल जाइ छै हूँ सरस्वती पूजा बच्चा सब धूमधामसँ अपना इसकुलमे दरवाजामे सब कयल जाइ छै कल होके सब सरस्वती पूजा भसान कयल जाइ छै जाहिमे बाजा गाजाके साथ जय जयकार मनाबैत नदीमे विसर्जन कयल जाइ छै आओर गणेश भगवानके पूजा भी बड़ा धूमधामसँ मनायल जाइ छै मेला लगै छै इस तरहसँ सब सब मनायल जाइ छै उम्मीद करब कि परब त्योहार जितियामे मनायल जाइ छै जेना ने माइ बहिन लोग सब उ भोरके चूड़ा दही चढ़ाइ छै जाहिमे छोट छोट बच्चा सबके जाके खुवाइल जाइ छै अपना पुत्रके लेल छठ मनायल जाइ छै सामा चकेबा भी बहुत अच्छासँ मनायल जाइ छै सामा चकेबाके मूर्ति बनायल जाइ छै छठमे शामके समय सब दीप जलाके चुगला दुनू तरफके चीज बनाके सब खाइलेल जाइ छै लोग ओकरा बाद जे कार्तिक पूर्णिमाके विसर्जन कयल जाइ छै ई सब नीक पर्व छै हमरा इहाँके